जोंनि ओनसोलाव गोबां हारिमुवारि फोरबो फालिनाय जायो बे बेफोर हारिमुवारि फोरबोफ्रा दोहोरोमनि गेजेरजों जायो जेरै बे ओनसोलाव बाथाबारिफ्रा मोनबा फोरबो बे फोरबोखौ जों फालिनाय नुनो मोनो बैसागो फोरबो मायनाव फोरबो काति गासा फोरबो बिदिनो आघोन फोरबो मागो फोरबो बेफोरबायदि फोरबोखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो जों बुंनो हायो बैसागो फोरबोखौ बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय लानानै स्नि खालारसिम बेखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे बे दान मोनसेयावहाय बायदिसिना रंजा बाजानि गेजेरजों बेखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो बिनि उनाव मायनाव खेराइ फोरबो दा बेवहाय जोङो जेब्ला बोथोरनि फिथाइ सामथाय बेखौ जोङो जेब्ला जोङो जानायनि सम जायो बे समाव बे फोरबोखौ जों फालिनाय नुनो मोनो बेनि उनावहाय जे काति गासा फोरबो बेयावहायबो जे आबादारिफोरा आबाद मावनायनि गेजेरजों आबादनि फोथारावहाय बरायनाय जेब्ला मायफ्रा बारनो लायो बै समाव बे काति गासा फोरबोखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय आघोन फोरबो बेवहायबो जेब्ला बोथोरनि जिथु आबाद बेखौ मोन्नायनि उनावहाय जाजेननाय जे आदार बेखौ फुजिनानै बा फालिनायनि उनावहाय बेखौ जानायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा जोबथा जिहेथु समाव फोरबोखो जों फालियो नायखौ नुनो मोनो मागो फोरबो बेवहाय जेब्ला आबादारिफोरा गासै आबाद मावनायनि फिथाइ फसलखौ मोन्नायनि उनाव फिथाइ सामथाय फिथा सावनानै जानायजों लोगोसे बे फोरबोआव गोबां रंजा बाजा फालिनायखौ जों नुनो मोनो दा जोङो बुंनो हायो बे हालामाव गोबां हारिमुवारि फोरबोखौ जोङो फालिनाय नुनो मोनो दा जोङो बे फोरबो फालिनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो जे गावनि हारिनि सिनायथि गावनि हारिमुखौ रैखाथि होनाय बेफोरखौ जोङो नुनो हायो जेब्ला मोनफ्रोमबो फोरबो फालिनायावहाय गावबागावनि हारिया गावनि सिनायथि गान्नाय जोमनाय गावनि दामनाय देनाय बेफोरखौ जोङो फालिनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे गावनि जे हारिमुनि गेजेरजों गावनि मेथाइ खननाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो दा आथिखालावहाय जोङो बैफोर हारिमुखौ जोङो बुंनो हायो जे मोनसे हारिजों एंगार हायै बाहागो होन्नानै जों बुंनो हायो बेखायनो आं बे हारिमुवारि फोरबोफोरा समाजाव गोबां सुबुंफोरनो रंजानाय मोनसे गोजोन्नाय होफैनो हायो बेखौ जोङो मोनथिनो हायो